औ जोंहाना जोंनि खाथियाव बे थाना खाथियाव जोंहा भेटेनारि हस्पिटाल दङ बेवहाय जोंहा सानसेखालि अमाया जोंहा माबा गाबिनदोंमोन बे जन्म' जानो नागिरनायाव फिसाया बाहेर जायखैमोन ओमफ्राय बेवहाय कम्पाउन्डारखौ लाबोनानै सिकिट्सा खालाम होफैदोंमोन जों ओमफ्राय बियो सिकिट्सा खालामनायनि उनावबो अमाया थाङाखै आरोखि थैदोंसो बेनि उनावहाय ओमफ्राय दा बेनि उनावहाय बिजि होबाय मुलिबो जाहोदोंमोन जेबो जायाखै आरो मोसौआबो बेमार जादों बेमार जानायाव बियो मुलि लायनानै सिकिट्सा खालामनाय जादों आरो ओमफ्राय बे सिथ्ला गाफैनाय लोगो लोगो एक्स' थाखा लायो आरोखि ओमफ्राय मुलिनि दाम बिजिनि दाम दुइस' टिनस' लायो आरोखि कम्पाउन्डारफोरा मोसौआबो बिदिनो सम सम बेमार जायो मोसौ बेमार जानायावबो लायनाय बिदिनो कम्पाउन्डारखौ लिंनानै लाबोनानै बिजि थुहोयो मुलि जाहोयो आरोखि ओमफ्राय मोसौआ सिकिट्सा खालामनायनि उनाव मोजां जायो आरोखि मोसौआबो दाउआबो दाउ बेमार जाबा जों ओंखायनो कम्पाउन्डारफोराबो भेटेरिनारियावनो मुलि लायनानै जों दाउनोबो होफैनाय जायो होफैनायनि उनाव दाउआबो मोजांनाव मोजां जायो आरोखि दाउआबो बिदिनो

ओमफ्राय